गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोर होननानै होनना सुबुंफोरा गेलेनायनि गेलेनायनि गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव सुबुंफोरा गोबाङानो नंखाय सानो गोबाङानो आरो सैथो सानो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामियारि गेलेगिरि सुबुंफोरा गेलेनानै गोबां जा सुबुंफोर जा साननो हनो रोंङि जा आनइडुकेटेट आरो इडुकेटेट बेफोरबायदि सुबुंफोराबो सानो गोबां सानो जेरै गेलेनानै सासे गेलेनानै गेलेगिरिया गामि ओनसोलनि सासे गेलेगिरिया जा गेलेनो थाङोब्ला गेलेनानै बे गेलेनाया जोंनो गामियाव गोबां थासारि एबा जोंनि ओनसोलखौ सिनायथि होनो हायो जेरै सासे गेलेनाया सासे गामिनिफ्राय गेलेयोब्ला बे गेलेगिरिया स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेल बायदि गोजौ थाखोसिम गेलेहैयोब्ला बिखौ गेल गेले गेलेगोन बेखौ जोंनि जा ओनसोलनि सुबुंफोर एबा गोबां सुबुंफ्रा मिथिजायो मुंदांखा जायो आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा सानो गोबां सुबुंफोरानो सानो जे गेलेनानै मा जागोन मा मोनगोन मा मागोन बेफोर बायदि सानो नाथाय गेलेनायावदि माबायदि मुलाम्फा दं बेखौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां खम सानो आरो जोंनि ओनसोलनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गेलेनायाव हौवा हिन्जाव आथोन सायख' सायख'नानै गोबां बाथ्रा बुङो मानोना सासे हिन्जावसा जायोब्ला गेलेनानै मा मोनगोन बेफोरबादि थासारियाव गामि ओनसोलनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोराबो गोबां गोबां बुङो आरो नाथाय गोबां सुबुंफोरानो सुबुंफोराबो बेनि उल्था फारसेबो बुङो मानोना जोंनि ओनसोलावबो गेलेनाया जोबोर मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे गेलेनाय बे गेलेनायखौ गोबां मानसुङानो बुजिया आरो गोबां सुबुङा मिथियो मानो होनोब्ला सासे गेलेगिरि जाना जानांगौब्ला गोबां खस्थ' जानानै गेलेनांगौ जायो मानोना बेखौ जोंनि गामि आरो सुबुंफोरा बुजिया लाबानो गोबां बाथ्रा बुङो मानो होनोब्ला जोंनियाव गेले खेला गेलेयोब्ला ओरैनो खेला गेलेनानै गेलेनानै मा जागोन मा मागोन बेफोरबायदि साननाया गोबां सुबुंनियाव थायो आरो बे सुबुङा जायबायदि सुबुङा बेफोरबादि सानोदि खेला गेले गेलेनानै मा जागोन मा मागोन बेफोरबादि सानग्रा सुबुङा दि बुजिया सासे खेला गेलेयोब्ला गेलेनानै गोजौ थाखोसिम गेलेनो हायोब्ला बे सुबुंनि जा जिउ लामा एबा गावनि जा केरियार बे केरियारआदि जेसेबां गोजौ सौहैयो बेखौ जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो दासिमबो एबा गोबां सुबुंफोरा साननानै मोनादि मोना मानो होनोब्ला जोंनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा जा खामानि दामानि बेफोर खामानि दामानिखौल' मावजानो लुगैयो खेला गेलेनायखौ बाना सिरियास साना बिनिखायनो जोंनि सुबुं गेलेगिरि बिथांमोना जा गोजौवाव गेलेनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलनि एबा गामियारि ओनसोलनि बे ओनसोलाबो जोंनि गामिजों लोगोसे नाम एबा एबा मोनसे मुंदांखा मिथियारि सिनायथि एबा सिनायथि होजायो बेफोरबादिनो गेलेनायजों गोबां गामि ओनसोलनि मानसिफोरा सिनायथि होजायो आरो जोंनि गुबै जाहोना बेनोदि जोंनि ओनसोलनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गेलेनायखौ गोबां एंगारहायै मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि खाबु एबा जोंनि ओनसोलाव खाबुआ खम आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव बिफोरबादि गेलेयोबा जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव बायदि हेंथा मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोल एबा गामियारि ओनसोलाव खामानि दामानि मावनानैसो जानांगौ जायो नालाय बेफोर खेला गेलेनाय एबा बायदि गेलेनायाव सम होयोब्ला सानोदि जोंनि जानाय आदार एबा बे बोरै फैगोन बेफोरखौबो सान्नानै जोंनि गेलेनायखौ गोबां सुबुंफोरा बादा होयो बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सुबुंफोरनि साननायाव गोबां बेफोरबायदि बेरखांफैयो